حالیہ برسوں میں ہندوستان کی معیشت میں نمایاں بہتری آئی ہے کئی شعبے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں جن میں خاص طور پر آئی ٹی زراعت مینوفیکچرنگ اور سروس سیکٹر شامل ہیں حکومت کی اسکیموں جیسے میک ان ان انڈیا اور اسٹارٹ آپ انڈیا نے کاروباری مواقع کو فروغ دیا ہے اس کے علاوہ انٹرنیٹ بینیکنگ اور ڈیجیٹل ادائیگیوں نے نہ صرف لین دین کا آسان بنایا ہے بلکہ ٹیکس نظام کو بھی مضبوط کیا ہے کیونکہ اب زیادہ لوگ باقاعدہ طور پر مالیاتی نظام میں شامل ہو رہے ہیں جس سے ٹیکس نیٹ وسیع ہوا ہے اور شفافیت میں اضافہ ہوا ہے